हँ हेलो आर्या गो कैबसँ बजै छी हम महिषीसँ हमरासबके यात्रा किछु तीर्थस्थलके बनि रहल अइ तऽ अहाँके गाड़ीके प्रति किलोमीटर की शुल्क अइ ओहिमे तेल मोबिलके की खरचा लागत की आओर कीसब मुहैआ कराबऽ पड़त हमरासबके हरिद्वार जेबाके अइ आओर हरिद्वारके अगल बगल जे प्रसिद्ध तीर्थस्थल अछि ओकर दर्शन सेहो आवगमनमे कतेक दिन लागत आओर कोना सेवा भेटत से जानकारी दी